असेंई मिगी जेह्ड़ा ऐ खाने च सारे कोला पसंद ऐ जेह्का साढ़ा बैश्णो भोजन होंदा ओह्दे च कूटू दा साग होंदा जेह्ड़ा इक स'रेआं दा साग ते पालक मिक्स करियै बोआलना ते फ्ही उसी घोटियै ते फ्ही तड़का लाना ओह्दे च अदरक प्याज लसन पाइयै ते कन्नै थोम ते कन्नै ओह्दे कन्नै हिङ पाइयै ते उसी शैल तड़कियै ते ढोडें कन्नै खाने दा बौह्त मज़ा औंदा ओह् मिगी बैश्णो भोजन च सारें शा ज्यादा पसंद ऐ बाकी ओह्दे बाद फ्ही दमआलूं बी बड़े पसंद न दमआलूं जेह्ड़े न स्हेई इयां कश्मीरी दमआलूं बनन ओह् जेह्ड़े बनदे न पैह्लें आलूं बोआलो फ्ही उ'नेंई सुराख करो फ्ही तेलै च तलो तलियै फ्ही उ'नेंगी तड़का लाना तेल दा ते ओह् दम देइयै खट्टियै शैल ते ओह् बनदे न ओह् ओह् बी सारे शैल बड़े सुआद लगदे न ओह्दे बाद पनीर भुर्जी मी बड़ी पसंद ऐ एह् बी आ'ऊं बड़ी खुश होइयै खन्नां ते बाकी जेह्ड़ा दूआ भोजन ऐ ओह्दे च में मीट बनाने दा बड़ा शौंकीन ऐ जेह्ड़ा मीट खाने दा मीट च जियां बड़ियां किस्म दा मीट आ'ऊं आपें गै बनाई लैन्नां जियां के कुक्कड़ होई गेआ कुक्कड़ खाने दे बड़ा शौकीन ऐं कुक्कड़ आ'ऊं आपूं बनाई लैन्नां देसी कुक्कड़ होई गेआ उसी बनाओ बड़ा ओह् बड़ा सुआद लगदा ओह्दे बाद मीट दियां त्रै चार किसमां दा मीट बनाई लैन्ने एह् खट्टा मीट जेह्का अनारदाना पाइयै बनाना ओह् बड़ा सुआद होंदा ओह् बड़ा पसंद ऐ ते एह् आ'ऊं आपें बी बनाई लैन्नां फिरी एह्दी जक्खनी बनदी जेह्ड़ी जक्खनी बड़ी पसंद ऐ जक्खनी जेह्ड़ी ऐ ओह् बनदी कियां ऐ के पैह्लें मीट बुआलना बुआलियै उसी तेल दा तड़का लाना जेह्का के ओह्दे च हल्दी नी पानी देहीं जेह्ड़ा ओह् छानना पैह्लें पतलै कपड़े च बन्नियै ते ओह् थोह्ड़ी देर लेई रक्खुड़ो ते ओह्दे च थोह्ड़ा जेहा कोई दो चिम्मचे अलारोट पाना देहियैं च ते मिक्स करियै ते तेलै दा तड़का लाओ ओह्दे च काले मर्च लौंग जीरा एह् ऐ त्रै चीजां पानियां हल्दी मर्च किश नेईं पानी ते तड़का लाइयै ओह् मीट देहीं च पकाना उसी ओह् जक्खनी बनदी जक्खनी बड़ी सुआद होंदी ते इ'यां गै जेह्ड़ा सादा मीट बनान्ने अस ओह् बी बड़ा सुआद लगदा चौलें कन्नै खाओ बड़ा आनंद औंदा अस उसी आपें बनाई लैन्ने ओह्दे च गंढे पौंदे थोम पौंदा अदरक पाओ टिक्की मसाला पाओ शैल प्याज एह् जेह्ड़े गंढे गुंढे भुन्नियै तड़का बनाइयै ते फ्ही उसी अपने ओह्दी राड़ लाने पौंदी राड़ जेह्की भुन्नियै कोई घैंटा डेढ लगदा उसी बनाने ई ओह् बनाइयै ते ओह् बी बड़ा सुआद होंदा बाकी एह्दे च ज्यादा तेल शेल जां मसाले नी पाने चाहिदे ओह् सेह्त गी खराब करदे न ते एह् ऐ के लाइट मसाले रक्खो थोह्ड़े घट्ट मसाले ते ओह्दे कन्नै सेह्त दी बी कोई खराबी नी होंदी ते कन्नै थोह्ड़ा खाना चाहिदा एह् चीज़ां जेह्ड़ियां हजम घट्ट होंदियां न इनेंगी पचाने लेई साढ़े शरीर दे अंदर जेह्ड़े ओह् न आंतड़ियां न उनेंगी बड़ी मैह्नत करना पौंदी ऐ वैसे कोशिश करनी चाहिदी आदमियै के सादा भोजन करना चाहिदा सादे भोजन च जेह्ड़ा सादी रुट्टी दा अपना खाना ऐ ओह् बौह्त स्हेई होंदा ऐ उसी शरीर ई बी मेह्नत घट्ट पौंदी ऐ आंतड़ियें गी घट्ट मैह्नत पौंदी ते अराम कन्नै सब किश ठीक होई जंदा इयां गै एह् जेह्ड़ी कोटुआं दा साग ऐ एह् आऊं आपें बनाई लैन्ना मिगी बनाने दी पूरी जाच ऐ स'रेआं चीरो पालक चीरो दोन्नी ई बुआलो ओह्दे बाद मसाला टमाटर अदरक थोम हिङ एह् तड़कै च पाइयै ते इसी तड़का लाओ ते ढोडें कन्नै खाओ बौह्त नंद आंदा बौह्त बधिया चीज़ ऐ सेह्त लेई बी शैल ऐ हरी सब्जी जेह्ड़ी ऐ एह्दे कन्नै साढ़ी अक्खियें दी नजर बधदी ऐ सब्जियें कन्नै होर सब्जियां जेह्ड़ियां न ओह् आदमी ने खानियां चाहिदियां इयां के दमआलूं ऐ दमआलूं आऊं आपूं बनाई लैन्ना होर एह्दे बाद पनीर भुर्जी दऊं मैंट्टें दा कम्म होंदा उसी आ'ऊं आपूं बनाई लैन्ना होर मिगी बड़ी पसंद ऐ ओह्दे च केह् ऐ के गंढा चीरो जे कोई मटरें दे दाने हैन घर सैले मटर फलियां ओह् पाओ चार दस दाने जीरा पाओ तड़का लाओ ते उप्परा पनीर पोरियै पाउड़ो ते पनीर भुर्जी बनी गेई अगर थोह्ड़ा उसी लोक्क पलुगा करना होवै ते बिंद हारा अद्धी हारी कड़छी दुद्धै दी बी पाई लैओ बड़ा सुआद होंदा बड़ी बधिया बनदा ओह् होर जिस आदमियै द'ऊं फुलके खाने न ओह् बी ओह्दे कन्नै चार फलके खाउड़दा इ'यां गै इक केह् आखदे दम आलू बनाने जेह्ड़े एह् बी लेकिन एह् मसालेदार चीज होंदी ऐ थोह्ड़ी बड़े सारे ब्याहें कारजें च बनदे न ते बनाई इ'नेंगी आमीं इनेंईं लैन्ना आपें एह् एह् सब्जियां जेह्ड़ियां बाकी होर साग सब्जियां जेह्ड़ियां न जियां इक मिगी सारें कशा बड़ी पसंद लगदी ऐ सब्जी ओह् ऐ चौलें दी कड़ी उसी केह् ऐ के चौल सेड़ने थोह्ड़े जेह् ते देहीं घोलना बिंद हारी ओह्दे च बेसन पानी होऐ पाई लेई नेईं तां नेईं बी पाओ देहियैं गी घोलियै शैल फैंटियै ते चिम्मचा इक बेसनै दा पाई लेआ ते उसी लाना थोम दी तूरियां होंदियां जेह्ड़िया सैले पत्तर थोमें दे ओह्दा ते थोमा दा तड़का बिच्च देहीं पाउड़ो ते ओह्दे च गै चौल पाउड़ो ओह् उस्सै च गड़की गड़कियै चौल बी गली जंदे ते कन्नै ओह् कड़ी बनी जंदी होर उस कड़ियै गी ढोडें कन्नै खाना होऐ बड़ी सुआद होंदी पोरियै ढोडा खाओ नजारा आई जंदा होर इक चीज होर ऐ कि ओह्दे कन्नै आखदे साढ़ा जेह्ड़ा खून बी बधदा जेह्की कड़ी ऐ कड़ी खाने कन्नै चौलें दी कड़ियै कन्नै खून बधदा होर एह् बड़ी पाचम चीज ऐ बड़ी अच्छी चीज ऐ होर एह् खानी बी चाहिदी सुआद बड़ी होंदी ढोडें कन्नै एह्दा होर गै सुआद निखरी जंदा इ'यां गै इक साढ़ै देसी सब्जी होंदी लोंकड़ू लोंकड़ू बी जेह्ड़े न जेह्ड़े देहीं आह्ले बनाओ ते देहीं आह्ले लोंकड़ू ढोडें कन्नै खाओ तुस स्यालै दे दिन महाराज़ नजारा आई जंदा होर बनाने ओह् बी इयां गै जियां छिल्ले घिया छिलदे इयां गै छिल्लना उनेंई छिल्लयै ते तड़का लाना थोम शोम पाइयै ते हिङ शिंग पाइयै ते ओह्दे बाद च जेल्लै थोह्ड़े गले ते देहीं पाउड़ो बिच्च ते देहीं आह्ली ओह् कड़ियै दे स्हाबै बनदे ते ढोडें कन्नै खाओ बधिया तरीके दे नजारा आई जंदा खाने दा ते बनाने दा बी एह् साढ़ियां सादियां सब्जियां होई गेइयां एह्दे च फ्ही इ'यां दुए खाने च असेंई आ'ऊं जेह्ड़ी अण्डा कड़ी बनाई लैन्नां ओह् बी बड़ी सुआद बनदी अण्डे बुआलो जल्दी बनी जंदी ते जल्दी बनी जंदी ते जल्दी केह् ऐ कि अण्डे बुआले ते उनेंई तुस मसाला भुन्नो गंढे शंढे ते थोम शोम अदरक उदरक पाइयै बिंद इक भुन्नेआ ते जिस मलालै च तेलै च मसाला भुन्नना उस्सै च गै अण्डें गी बी फ्राई करी लैओ भाएं थोह्ड़ा थोह्ड़ा ते उस्सै मसालै च बाद च अण्डे पाओ ते इक बुआला कराओ ते कड़ी बनी गेई एह् जेह्ड़ियां चीजां न एह् इक एह् इ'यां अण्डा कड़ी ऐ बड़े तौले बनदी आमलेट ऐ एह् बी बड़े तौला बनदा केह् अण्डे ले फैंटे दे तवै'र सुट्टे ते आमलेट बनाया फुलके द'ऊं त्रै आदमी ओह्दे कन्नै बी खाई सकदा एह् बी सु सुआद होंदा सेह्त लेई बी ठीक होंदा ते उब्बले दे अण्डे खाने चाहिदे ओह्दे कन्नै प्रोटीन बी थ्होंदे शरीर गी बा एह् ऐ केह् ओह्दा पीला पार्ट कड्ढी लैना चाहिदा पीला हिस्सा ते बाकी एह् सारी सब्जियां अस आपें बनाई लैन्ने बनाने ई बी शैल न होर इं'दे बनाने दे बाद इं'दे जेह्ड़ा ऐ एह् पोश्टिक आहार न इं'दे च प्रोटीन दी मात्तरा बड़ी होंदी ऐ अण्डै च बड़ी होंदी मीट च बड़ी होंदी ऐ एह् साढ़ी शरीर दी हड्डियें गी मजबूती दिंदा ऐ एह् चीजां अज्जकल लोकें गी गोड्डे पीड़ां होआ दियां लत्तें पीड़ां होआ दियां एह् जेह्ड़ा ज्यादा अस लोक पोश्टिक एह्कड़े भोजन खाना छुड़ी दित्ते दे एह्दे कन्नै बी लोकें गी बड़ी हारियां एह् बमारियां होआ दियां कि के उं'दे च जेह्ड़ा शरीर च आखदे ना गोड्डें दी ग्रीस ओह् घली जंदी ओह् रौंह्दी नी कि के एह् नेही चीजां खंदे गै नेईं ज्यादा बैश्णो भोजन करा ने ओह्दे कन्नै इ'नें चीजें दा बी बड़ा ओह् होआ दा इस गल्ला एह् चीजां बी खानियां चाहिदियां मीट बगैरा होई गेआ मीट कन्नै शरीर दी हड्डियें गी मजबूती मिलदी ऐ अण्डे खाने चाहिदे बाकी रोज़ नी तां दुए चौथे दिन गै सेही खाई लैने चाहिदे